गुजरात पंहिंजा समृध संस्कृति इतिहासु ऐं प्राकृतिकु सुंदरता लाइ पहुचाणो वेंदो आहे हिते कई अहिड़ा स्थलु आहिनि जो घुमण लाइक आहिनि मां कुझु प्रसिद्ध ऐं दिलचस्पु जॻहियुनि जे बारे में ॿुधाइण चाईंदुसि कच्छ जो रण उत्सव ठंड जे मौसमु में चांदनी रातनि में सेंड ॾियूंन्स जो आनंद मिलंदो आहे नमक जो रेगिस्तान बि ॾिसण लाइक़ु मिलंदो आहे कच्छ जी कला हस्तकला बि ॾिसण लाइ मिलंदी आहे सपुतरा पहाड़ी खेत्र आहिनि सपुतरा झील सनसेट पोइंट आहे ऐं घाटियुनि जो नज़ारो ॾिसण लाइक मिलंदो आहे वडोदड़ा बरौड़ा जे पासे में आवागढ़ फ़ोर्ट अथव जामा मस्जिद ऐं कल्पना जे हिसाब सां ठहियल मंदिर आहिनि सत रुनजाया हिल्स पालीताना टेंपल्स जैननि जो धार्मिक स्थलु आहे हिते अठ सौ टिरहठि जैन मंदिर आहिनि गुजरात जूं इहे जॻहियूं न सिर्फ़ु प्राकृतिकु रूप सां खूबसूरत आहिनि बल्कि इतिहासु ऐं धार्मिक बि रखंदियूं आहिनि हर जॻह पंहिंजे तरीक़े सां अलॻि ऐं विशेष आहिनि उनजे करे हर जॻह हिक नओ अनुभव मिलंदो आहे